جی جی بتائیے جی قاسم ٹریول سے بات کر رہا ہوں جی آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بتائیے اچھا جی جی اچھا مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ کے بارہ لوگ ہیں اس میں آپ کی فیملی ہے یا فرینڈس ہیں آپ اچھا فیملی ہے تو اس میں بچے کتنے ہیں چار بچے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بائی ٹرین جانا چاہیں گے یا بائی پلین دیکھیے اگر بائی پلین آپ جانا چاہتے ہوں بائی ٹرین دونوں میں ڈفرینس تو آئے گا ٹھیک ہے نا کیوں پلین کا آپ کو پتا ہی ہے کہ خرچ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے بائی ٹرین کے مقابلے ٹھیک ہے میں آپ کو دونوں میں بتا دوں گا کہ دونوں کا پیکیج دے دیتا ہوں ٹھیک ہے پورا ایک آپ پن پلان بنا کے میں آپ کو ایک واٹسپ کر دیتا ہوں اس میں آپ سب کچھ دیکھ لیجیے اس میں کس طرح سے آپ کو آپ کے بجٹ میں کون سا رہے گا سوٹیبل ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ دہلی سے ہی اگر آپ بائی فلائٹ جانا چاہتے ہوں تو ہم دہلی سے ہی آپ کو بھیجیں گے دہلی سے ڈائریکٹ گوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ہوٹل میں اسٹے کرائیں گے اور آپ کا فوڈ وغیرہ کا بھی ہوٹل میں ہی ہوگا ہاں باقی جب جس دن ہم گھومنے میں رہیں گے تو آپ کو ڈنر لنچ ڈنر یا بریکفاسٹ وغیرہ وہ سب باہر کروائیں گے ساتھ میں آپ کے ایک گائیڈ ہوں گے ہاں جو آپ کو سب کچھ بتاتے ہوئے چلیں گے کون سی چیز کہاں پہ ہے کیا ہے مطلب گھومنے کی جگہ ہیں بیچز کہاں ہیں بیچ پہ بھی لے جائیں گے آپ کو

جی جی نہیں ہمارے پیکیج میں انکلوڈ ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہے نا ہے نا اس میں آپ کو کنوینس کنوینس ایک ساتھ میں لیڈی جو آپ کے ساتھ رہے گی اس کے ساتھ ایک ڈرائیور گائیڈ ملیں گے وہ سب پیکج میں انکلوڈ ہوتا ہے وہ سب چیزیں

اچھا اچھا ٹھیک ہے ان سب میں آپ کو جو ہے نا گوا کی بنا کر بھیج دیتا ہوں آپ کو پورا پلان اس میں مل جائے گا اس کے حساب سے آپ مجھے بتا دیجیے گا کون سا آپ کو سوٹیبل ہے پھر میں وہ آپ کا بک کروں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر تھینک یو